نقل و حمل کے سبب سے عام طریقے جو سفر کے دوران استعمال ہوتے ہیں ان میں شامل ہے موٹر گاڑیاں یہ سب سے عام طریقے ہیں جو ذاتی گاڑیوں کاروں بسوں اور ٹیکسیوں پر مشتمل ہے ذاتی گاڑیاں آزادی اور سہولت فراہم کرتی ہے جب کہ بسیں اور ٹیکسی عام عوامی نقل و حمل کے مواقع فراہم کرتی ہے ٹرینیں طویل فاصلے کے سفر کے لیے ٹرینیں ایک اہم ذریعہ ہے ٹرینوں کی مختلف کلاسز اور سہولتیں ہوتی ہیں جو سفر کو آرام دہ بنا ہے سکتی ہے ہوائی جہاز بین الاقوامی یا بین الصبائی سفر کے لیے ہوائی جہاز سب سے تیز اور مؤثر طریقے ہیں یہ طویل فاصلے کے سفر کو کم وقت میں مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے موٹر سائیکل اور اسکوٹر یہ ذاتی نقل و حمل کے آسان اور کم خرچ طریقے ہیں خاص طور پہ شہروں اور چھوٹے فاصلے کے سفر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بسیں ٹرینیں اور موٹرس میٹرو سسٹم بڑے شہروں میں عام عوامی نقل و حمل کے ذرائع ہیں جو روزمرہ کے سفر کے لیے سہولت فراہم کرتی ہیں پہلا ہوائی سفر پہلا ہوائی جہاز کا سفر اکثر یادگار ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور بہت سی لوگوں کی زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے اس سفر کی خاص باتیں جیسے کہ ہوائی جہاز کی بلندی اڑان کا تجربہ اور ہوائی مناظر یاد یادگار بناتے ہیں ٹرین کے سفر کی لمبی اور آرام دہ سیٹیں کھڑکی سے نظر آتی خوبصورتی اور کھانا پینے کی خدمات اکثر ایک خوشگوار تجربے کی علامت بنتی ہے ایک نئی جگہ پر بس یا ٹیکسی کے ذریعے گھومنا مقامی ثقافت اور ماحول کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو ایک یادگار تجربہ بن سکتا ہے یہ نقل و حمل کا طریقہ اپنی مخصوص خصوصیات اور یادگار لمحات کے ساتھ آتا ہے جو سفر کو خصوصی بناتے ہیں